میں اپنی فیملی عمرے کے لیے بُلایا تھا سودی میں سوچ بھی نہیں سکا میرا سفر اتنا بہتر نکلے گا میں ذرا بھی توقع نہ رکھا تھا کہ اِس طریقے سے میرا سفر نکلیں گا ایک تو معاشی حالت بھی بہت سخت تھی پھر میری بیٹی کو بُخار تھا نزلہ تھا پھر بھی میں نے سفر کا نیت کر کے نکلا ہے پھر وہاں عمرہ کو پہنچا میری بچی کا بُخار وغیرہ سب فنش ہو گیا وہ شِفا تھی اللہ کی پھر اُس کے بعد میں الحمد للہ الحمد للہ اتنا بہتر بہتر بہتر سے بہتر ہُوا میرا سفر وہ کہ کم پیسہ ہیں میں رہ کے میں ایسا ایسا دکھا کہ پورا دنیا پھر چُکا اتنا مجھے سفر کا مزہ آیا میرے بیوی بچوں کو بھی میں نے اچھے سے پورا مکّہ مدینہ کا ہر طرح کا تعارف کرایا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت میرے توقع سے ہٹ کے نکلا میرے کو سفر میرا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اتنا بہتر ہُوا میرے لیے اللہ کی مصلیحت ہے حمد للہ میرے جتنے میں سفر کرا اُس میں میرے لیے شاندار سفر میرا عمرہ رہا بہتر بہتر سے بہتر سفر عمرہ اُس کے وادیاں اُس کی جگہ اُس کے پینے کے میوزیم وادے جن ہر چیز میں نے دکھایا کھانے کی چیز وغیرہ بھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ حمد للہ چیزیں تھیں سب بہتر سے بہتر چیزیں آتی